میں تعلیم کے موضوع پر لکھنا چاہتا ہوں کیونکہ تعلیم معاشرے میں بہتری لاتی ہے اس کے ذریعے لوگ خود کو بہتر بنا سکتے ہیں دوسرا موضوع صحت ہے صحت مند معاشرہ بھی ترقی کو کر سکتا ہے اس کے لیے عوام کو آگاہی کی ضرورت ہے تیسرا موضوع انصاف ہے انصاف سے بھی امن قائم ہوتی ہے اس پر لکھ کر میں لوگوں کو شعور دینا چاہتا ہوں چوتھا موضوع ماحولیات ہے ماحولیات مسائل بڑھ رہے ہیں اس پر لکھ کر میں لوگوں کو آگاہی دینا چاہتا ہوں